एह् जेह्ड़ा थुआढ़ा चार्ज लैता हा मा थोह्डे़ दिन चलेआ शैल स्पीड च करा दा हा चार्ज फ्ही बाद च माऐ चार्ज बी निं करदा ते तार बी खराब होई नुहाड़ी भेंऽ केह् करना भेऽ फ्ही एह् चीज़ा कित्त कम्मै दियां